سلام علیکم جی سر خیریت سے ہیں سر آج کی پریکٹس میں کیا چلے گا ہاں ڈیفینس ہوگی نہیں نہیں جیسے کیا ہے کہ تھوڑا ہیٹنگ چلے گی یا پھر ڈیفینس چلے گی یا پھر ہمارے فلڈنگ کا کیا جو ہے اگلا رہے گا آج جو ہے اچھا اچھا تو بس ہاں اچھا ہاں اچھا ہوں ہوں بالکل بالکل ہاں ہاں تو جو ہے وکٹ کو جو ہے ہاں اور کچھ جو ہے اور کچھ بتائیے جو ہے تا کہ جو ہے ہمیں نالج مل سکے اس کے بارے میں کیا ہاں ہاں ان ان سونگ بال کا کیا سر جو ہے اس کا اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیجیے تو اچھا بال آ جائے تو پھر جو ہے ہاں اچھا آنے کچھ ہاں اچھا اچھا او کے سر ہاں ہر بال تو چھوڑ نہیں سکتے اور اور اور ہر بال ٹچ بھی نہیں کر سکتے جو ہاں مسئلہ کیا ہے کہ جو رسکی بال ہوتی ہے جو ہے ہاں اس کو تو جو ہے چھوڑنا ہی ٹھیک ہوتا ہے جیسے باہر کی بال ہے تو جو ہے چھوڑ دے اس کو ہاں ٹھیک ہے جی ہاں وہی تو مسئلہ ہے کہ جو ان سونگ آؤٹ سونگ ہے تو جو ہے تھوڑا سی کرتی ہیں بیٹ پر جو ہے لگنے کے بعد ہو تھوڑا سا بیٹ پہ وہ ڈائریکٹلی کیپر کے ہاتھوں میں سیدھی جاتی ہے تو اسی کے جو ہے ہاں تھوڑا سا جو ہے پریکٹس جو ہے ٹھیک ہے تھینک یو جی جی جی جی